हैलो हां में मीनाक्षी बोलै दी आं ते में इद्धर जम्मू च नमी आई दियां आं घूमने आई दी आं गी जम्मू घुमने गी तुस मिगी सनाई सकदे के जम्मू बिच्च केह्ड़ियां केह्ड़ियां जगह न जेह्ड़ियां अस घूमी सकने आं अच्छी अच्छी जगह जित्थै मतलब अस अपनी मैमरी गी मतलब यादा बनाई लेई जाचै ते ऐसी केह्ड़ी केह्ड़ी जगह ऐ अच्छा तुस मिगी सनाई सकने कि धार्मिक धार्मिक केह्ड़ी केह्ड़ी जगह ऐ जिद्धर मतलब थोह्ड़ा इयां पूजा दे रिलेटड धार्मिक जगह मतलब हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते होर केह् बोलदे मतलब ठंडी ठंडी जगह ऐ जिद्धर मतलब कोई नेहा जिद्धर मतलब थोह्ड़ा गर्मी धुप्प धुप्प ठंडी जगह तुस सनाई सकने

अच्छा मतलब जम्मू बिच्च बड़ियां सारिया जगह न जिद्धर चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक